आंनि मोजां मोनसिननाय बर' सोदोब आरो बाथ्रा खोन्दोबफोरानो जाबाय जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा हाजो हाला गाननाय जोमनाय राव हारिमु जानाय लोंनाय बायदि बायदि आरो ना आरो आङो बे रावनि बुंग्रा जानायनि थाखाय गावखौनो गाव माने दुगि एबा गोग्गानानै लायो मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बे रावफोरजों जों जोंनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायनो हायो जोङो बे जोंनि बर' रावखौ बुंनानै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो खिन्थानानै लानो हायो जों जोंनि बर' रावजों फोरमायनानै गुबुनफोरनि सिगाङाव बुंनो हायोब्ला जोंनि बर' रावखौहाय खिन्थानो हायोब्ला जोंहा गोसोआव गोग्गानाय मोनो एबा जोङो दुगा जानानै बुंनानै लानो हायो बिनिखायनो आङो जोंनि बर' रावनि सोदोब बाहायनाय एबा बाथ्रा खोन्दोबफोर बाहायनायखौ जोबोद मोजां मोनो